जी लॉक डाउन का पीरियड मैंने बहुत एंजॉय किया जब सबसे फर्स्ट वाला लॉक डाउन था तब हमारा मेरा जो ससुराल है वह पास में ही था गाँव तो मैं वहाँ गई थी तो मैं वहाँ पर बहुत सारी मतलब देसी तरीके की खाना बनाने वाली चीज़ें सीखी जैसे जो गाँव में बनती हैं जो अपन ने कभी देखी ही नहीं थी तो उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से तरीके से मैंने मेरी सास से पूछ पूछ कर डेली इसमें मैं उनको डेली एक न एक न एक डिश पूछती थी तो वह भी बहुत अच्छे तरीके से बताती थी की इसको ऐसे बनाना है इसको वैसे बनाना है करके और देसी चीज़ों के साथ साथ मैंने मेरे बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के टिफिन में या फिर बच्चे स्कूल से आते है तब स्नैक्स के तरीके से स्नेक के रूप में उनको क्या अच्छा अपन प्रोटीन के रूप में अच्छा पौष्टिक अपन खाना कैसे दे सकते हैं तो यह सब चीज़ें ट्राइ कर करके कर करके मैं मेरे बच्चों को भी खिलाती थी तो कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आती थी तो मैं साइड कर देती थी पर जो चीज़ें उनको पसंद आती थी तो मैं उनमें कुछ नयापन लाने के लिए कुछ नई नई तरीके से चीज़ें सीखती थी तो मैंने बहुत सारी साउथ डिश भी सीखी हैं कुछ चाइनिस भी सीखी और बहुत अच्छी तरीके से देसी तरीके की भी चीज़ें सीखी हैं तो इसकी वजह से मुझे लॉक डाउन में बहुत अच्छा मतलब टाइम मिला था जो मैं बहुत दिनों से जो चीज़ सीख नहीं पा रही थी वह मैं उस पीरीअड में बहुत अच्छे तरीके से सीख के मेरे परिवार वालों को बहुत आराम से बैठकर खाना पिलाना और कुछ कमियाँ हो तो वह लोग बताते थे उन पार्ट से उसको सुधारती थी या फिर उसको उसमें चेंजेज़ लाकर कुछ नयापन लाकर उन लोगों को फिर से उनको मैं परोसती थी तो वह बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से खाते थे